हेल्ल' अ खोनाबायना अ आच्चा अ अ नोंथांआबोथ' सासे फोरोंगिरि नङा होनबा औ आंबो सासे गाहाइ फोरोंगिरि जाहैबाय ओमफ्राय गथ'फोरनो सोलोंथाय होनायनि सोमोन्दै एसे अ रायज्लायनो लुबैदों आं औ औ अ नोंथांनि मथेबा नोंथांनि फरायसाफोरा माबायदि रोंगौथि दं

औ औ औ

औ औ

औ औ नंगौ नंनाया ओमफ्राय अ थेवब्लाबो जोंहा फोरोंगिरि हिसाबै थाबैनो बुजिनो हाग्राखौबाबो फोरोंनांसिगोन रोंदावि गथ'खौबाबो माबा मोनसे थेकनिक औ माबा मोनसे थेकनिक बाहायनानैब्लाबो फोरोंनांसिगोन अ औ औ माने हाजासिम जोङो एखे गोबां माने नाजानांगोन आरोखि औ औ नंगौ नंगौ माने खायफा स्खुलफोराव माने खायफा स्खुलफोराव माने अ बै नामदांखा स्खुलफोरा बेफोरनि फोरोंगिरिफोरा एग्दम मुदआनो आलादाना ओमफ्राय बेफोरनि फोरोंगिरिफोरनि मुदआ आलादा हिसाबै गथ'फोरनि मुदआबो मोजां जायो सोलोंथायनि फारसे गोसो गोनां जायो दा बेखायनो जोंबायदि स्खुलनि फोरोंगिरिफोरनि मुदआबो एग्दम स्ट्रं गोसोनि जानांगोन पजिथिभ माइन्डनि जानांसिगोनना नङा होनबा औ जाहाथे अ जोंबो जाहाथे साक्सेस जानो हायो नङा होनबा जाफुंसारनो हायो अ बेखायनो नाजानोसै जोंबो हाजासे ना औ औ औ औ औ औ अ औ औ औ औ

दे

अ अ आच्चा दे समाबो गैया होनबा उनाव रायज्लायबावनोसै जों बेखिनिआवनो दोन्थ'दिनि दे औ दे